हमरसभक गाममे तऽ बहुत रास कारोबार अछि जकर कि कुटिर उद्योग लगभग कहू अहाँकेँ कहबाक चाहियै या तऽ बहुत रास अइ जेना चूड़ा मील अछि चाउरक मिल अछि सत्तू पीसयके मशीनसभ छै मीलसभ छै अहाँकेँ मसाला पीसयके मशीन छै तऽ ओहि सभपर जा कऽ अहाँके सेहो ओहो एकटा करोबारके रूप छै आ हस्तशिल्प शिल्पसँ सम्बन्धित बहुत पैघ कारोबार आब उपलब्ध भऽ गेलैए महिलासभके लेल जेकि ओहिमे अपन रोजगार उपलब्ध कऽ रहल छथि ओ सीखके ओहि पे ओकरा बनाके ओकर बाजार तैआर करैत छथि ओकरा प्रदर्शनीके तहत या मतलब जे छथि लोकल जरूरतके हिसाबसँ से समान बनाके हुनका कियाक तऽ आब सभ लग टाइम टाइम समय नहि छै जे ओतेक अपने बनेतै आ करतै आ ताहि द्वारे ओ सुविधा सेहो एकटा भऽ गेलैए तऽ अहाँकेँ हस्तशिल्पक सेहो कारोबार सेहो बहुत पैघ लेवलपर चलैए ताहि द्वारे कारोबार तऽ अखन बहुत रास आबि गेलैए कुटीर उद्योगसभ अदौड़ी कुमरौड़ी बिरिया एकरसभक सेहो अहाँकेँ चलि रहल छै तऽ बहुत रास कारोबारसभ आबि गेलैए